میرا سب سے یادگار بائک چلانے کا انوبھو ایک ہل اسٹیشن کی سفر کے دوران ہوا جب میں دوستوں کے ساتھ اتر بھارت کی وادیوں میں بائک پر نکلا یہ سب یہ سفر خاص اس لیے تھا کیونکہ یہ صرف ایک ایڈ ایڈوینچر نہیں تھا بلکہ ایک پرسنل چیلنج بھی تھا ہم نے منالی سے لے کر روہتانگ پاس تک کا راستہ بائک پر طے کیا اونھے پہاڑ برف سے ڈھکی سڑکیں اور تیز ٹھنڈی ہوا اس نے سفر کو لاجواب بنا دیا بیچ بیچ میں بادلوں کا آنا ہلکی بارش اور کچھ جگہوں پر برف باری کے راستے کو اور بھی مشکل لیکن رومانچک بنا دیا اس سفر کی خاص بات یہ تھی کہ میں نے خود پر بھروسہ کرنا سیکھا کئی بار راستہ خطرناک لگا لیکن دوستوں کی ہمت اور اپنے حوصلے نے مجھے آگے بڑھ آگے بڑھنے کی طاقت دی رات کو رات کو ہم کیمپ لگاتے آگ جلاتے اور تاروں سے بھرے آسمان کے نیچے باتیں کرتے تھے یہ انوبھو خاص اس لیے اس لیے بھی رہا کیونکہ اس نے مجھے پر پرکرتی کے اور قریب لا دیا اور یہ احساس لایا کہ زندگی کی خوبصورت خوبصورتی اکثر ان پلوں پہ چھپی ہوتی ہے جہاں ہم اپنی آرام دایک زندگی سے نکل کر کچھ نیا آزمانے کی ہمت کرتے ہیں یہ یادیں آج بھی دل میں تازہ ہیں اور ہر بائک پر بیٹھتے ہی وہ منظر آنکھوں کے سامنے آ سامنے آ جاتا ہے